भारतांत च्या ही सगळ्यांक आवडटा हें आमकां खबरूच आसा तशेंच म्हाका सुद्दां च्या खूब आवडटा पूण कितें ताचो एक पिवपाचो टायम आसता त्याच टायमार ती पिवंक जाय ना जाल्यार ती च्या पिली अशें म्हणून दिसना पूण थोडो लोक असो आसता जांकां खंयच्याय टायमाचेर च्या ओके आसता म्हणजे ते सकाळी उठले की च्या पितात मागीर दनपारां जावचे पयली च्या पितात इवनिंग च्या पितात अशी कितले दा ते च्या पियत आसतात पूण म्हाका जशी च्या आवडटा ती तशी ना तर एक सकाळची आनी एक सांची अशी दोन दोन दिसाक दोन फावटी च्या ओके आसता पूण थोड्या लोकांचो च्या पिवपाचो भान म्हणल्यार वेगळोच आसता आनी च्या करपाचो सुद्दां खूब प्रकार आमकां पळोवपाक मेळटा तर आमी खंयच्याय भारताच्या खंयच्याय जगा प्लेसीर चला थंय डिफरंट डिफरंट तरेन केल्ली च्या आमकां पिवपाक किंवां टेस्ट करपाक मेळटा तशेंच आमीं घरांत सुद्दां किंवां घरांत सुद्दां प्रत्येक घरांत डिफरंट डिफरंट भशेन च्या केल्ली वता आनी च्या जी आसा ती कोणूय करपाक शकता ताका तुका स्पेशल कूक जावपाची गरज ना म्हणजे च्या ही एक सिंपल तरिकेन कोणूय करूंक शकता तशेंच आमी पळयलें जाल्यार की गांवांत जे लोक रावतात ते लोक फक्त च्या पावडर यूज करुनूच च्या करता अशें ना ते च्या पावडराच्या जाग्यार गंजण यूज करतात मागीर कथमीर यूज करतात नाजाल्यार रानांत जो खंयचोय पालो मेळटा तो यूज करून ते आपली च्या करता आनी ती च्या म्हणून पितात आनी ती हेल्थाक खूब बरी आसता आनी दुसरें म्हणजे आतांचो जो आतांचे जो लोक आसात ते चडशे दुदाची च्या पियेतात म्हणजे दुदाची च्या करपाचे प्रकार खूब आमकां पळोवपाक मेळटात तर आमच्या घरांत जी च्या करता दुदाची ती एक सिंपल प्रोसिजरान केल्ली वता ती म्हणल्यार उदक उद उदकांत दूद च्या च्या पावडर साकर आलें आनी इल्लेश्यो वेलच्यो अशें करून ती च्या केल्ली वता पूण जर आतां पयलीं लोक चुलीचेर च्या करताले सो तांकां खूब टायम लागतालो पूण आतां च्या आमी इंडक्शनाचेर करता सो चड टायम लागना पूण तरी सुद्दां आमी कितें करता शंबर डिग्रीचेर दवरता आनी ताका खूब खतखतो येयसर दवरता बिकॉज जेन्ना ती खतखत्ता तेन्ना ताका एक गमंग वास येता आनी ताजेरूच ताचो टेस्ट जो आसा तो बदलता आनी जेन्ना चावेचो टेस्ट येता तेन्ना च्या ही बरी लागता तर च्या करप सुद्दां एक कला आसा बिकॉज च्या कोणूय करूंक शकता बट तातून टेस्ट हाडपाक सगळीं टेस्ट हाडूंक शकनात पूण आनी एक भशेची च्या म्हणजे खूटी च्या जातून फक्त उदक आनी च्या पावडर आसता आनी तुज्या सईनुसार साकर म्हणजे तुका जितली गोड साकर च्या आवडटा तितली गोड तुवें पिवपाची अशी च्या म्हणजे आमच्या घरांत दोन भशेच्यो च्या केल्ल्यो वता एक खूटी च्या आनी एक दुदाची च्या खूटी च्या म्हणल्यार तितून दूद आसना आनी दुदाची च्या म्हणल्यार तातून दूद घातलो वता दोनूय करपाचें मॅतड सेम पूण एक हातून दूद आसता एक हातून दूद आसना अशे दोन वेगळे वेगळे प्रकार आमकां पळोवपाक मेळटा तर च्या ही खूब गरजेची आसता आनी नासताय बी म्हणजे पयलींच्या लोकांक च्या खूब च्या लोक पियनाशिल्ले बट आतां लोकांक च्या ही जायच आसता म्हणूनच च्या ही सगळ्या भारतांत खूब लोकांक आवडली वता